धानके खेती जे हमसब करै छियै तऽ एहिमे रोग लागि गेल लहका लागि गेल जऽरऽ लागल तऽ सहकार सऽ पुछ्लहुॅं जे एना एना बात छै जे एना एना मतलब की दबाइ अकर छै तऽ ई बतेलनि जे दबाइ बिभागमे जाऊ दबाइ बेचै छथिन ई अहाँके दबाइ देता हिनका अहाँ छिलकाव करबै एहि सऽ ई फायदा करत जॅं नहि कएलक तऽ फेर जा कऽ कहियौन जे हम दबाइ छिटलियै लेकिन मतलब मानि लिअ जे काज नहि कयलकै धानमे रोग लागि गेलै फुटै छै सब उज्जर भऽ जाइ छै एगो सीसमे दाना नहि होइ छै से ई की कारण होइ छै तऽ फेर सहकार कहलनि जे फेर मतलब अहाँ दबाइ लाउ फन्ना दबाइ लाउ चाहए खेती जे करै छथि नमहर नमहर आदमी छथि बहुत सस्त खेती करै छथि जिनका सारा चीजके जानकार रहै छनि तऽ हिनके सब सऽ हमसब पुछै छियनि जे हो हमरा खेतमे मतलब एना एना भऽ गेल जे अकर की कयल जेतै की दबाइ छै तऽ ओ बतेलनि जे फन्ना कीटनाशक दबाइ एहिमे अहाँ दियौ पानि पटबियौ हँ आ छिलकाव करियौ मसीन लेलहुॅं पानि मे घोरलहुॅं दबाइके फेर मशीन सॅं सबके एस्प्रे करबेलहुॅं एस्प्रे करेलहुॅं तहन मतलब जा कऽ ई सुधार होइ छै एहि सबमे हमसब खेतीबाड़ी मे लागल रहै छी आब अपना सऽ जॅं नहि भेल नहि करऽ लाइक छी तऽ लेबर राखलहुॅं लेबर सऽ करबेलहुॅं सब काज तखन जा कऽ फसल भेल तऽ फसल भेल तऽ मतलब मानि लिअ जे यदि पैदाबार सऽ जादे अछि तऽ किछु बेच कऽ एहिमे सऽ आमदनियो निकालि लेलहुॅं जॅं नहि भेल तऽ अप्पन बालबच्चा जे छथि एहि के खाए के उपलब्ध साल भरिके कोना होयत से कऽ लै छी कोनो तरहे मानि कऽ चऽलू जे वएह सब हमसब करै छी खेतीबाड़ी केलहुॅं तऽ मतलब अनेक रङके एहिमे फसात भऽ गेल तऽ जऽ हमरा सबके किछु नहि भेल बाढ़ि आएल दहा गेल नहि किछु भेल सरकार किछु देता तऽ ई तऽ आब देता तऽ मतलब मानि लिअ जे हिनका कागजपर लिखऽ के कते खेत करै छी कते खतियान नम्बर सब लिख कऽ खेतके हिनका देलहुॅं एतेक हम करै छी तहन हिनका जे भेल से हमरा सब के सहयोग कएलनि खेतीबाड़ी मे अएहि सब मे हमरा सबके मइनि लिअ जे आब हमसब जीबै छी एहिसऽ खेतिये बाड़ी सऽ आमदनी मे केतबो पाइ लोक कमा लेतै लेकिन खेतै तऽ दऽने दोसर चीज तऽ नहि खेतै एहि सबमे लागल हमसब रहै छी खेतीबाड़ी कएलहुॅं आब जेना जे भेल अहीमे मतलब अपन अथी कएलौं